हमें इंदौर से ओमकारेश्वर जाना है तो आपके पास हम सात लोग हैं सात लोग हैं गाड़ी चाहिए अच्छा तो इंदौर सुबह हमें वहाँ से ले ले इस्टेसन से और ओमकारेश्वर ले जाए और ओमकारेश्वर से वापस ले आए कितना पैसा लोगी आप हज़ार रुपये सुबह से शाम तक गाड़ी हमारे पास रहेगी तो सात लोगों के हिसाब से सात सौ रुपये ले लो ना उस तुम कितना करोगी कंसेशन तो करोगे थोड़ा सा हम तो बाहर के लोग है हमको मालूम नहीं है तो आप ले जाओगी हमें तो कुछ तो कंसेशन करो तो फिर कितना लोगी आप कितना लोगी आप

इतना ज़्यादा दूर तो इतना ज़्यादा दूर तो नहीं है पास में ही है वह तो कम कहाँ है हज़ार रुपये बता रही हो आप सात लोग हैं तो सात सौ ले लो अच्छा तो फिर जब हम आएंगे तो हम आपको एक दिन पहले बता देंगे और गाड़ी इंदौर इंटरसिटी से आएंगे तो इस्टेसन पर ही चाहिए गाड़ी ठीक है राधे राधे